जी जी ॿुधायो अच्छा त कहिड़ी कहिड़ी भाॼी खपे जी अच्छा त किलो किलो सभु मोकिले छॾा गुल गोभी आहे सावा थूम आयां आहिनि सावा बसर आयां आहिनि मेथी मस्तु सभु साओ भाॼी मस्तु आहियूं अथनि हाणे सियारे जे अकॉडिंग जाम सुठी सुठी भाॼियूं आहियूं अथव अच्छा ईअं थियो छा मूंखे ख़बर कोन्हे उहो मुंहिंजे इते कमु कंद करणु वारो भाई त ग़लति ॾेई छॾियो अथव वांदो कोन्हे अॼु सभु सुठी ॾींदासीं तव्हांखे हा मस्तु आहियूं अथव शिमला मिर्च बि सभु ताज़ी भाॼी आहिनि असां वटि जेकी खपे तव्हांखे गुल गोभी सावा थूम इहे ॻाढ़ा गजर मस्तु आहियूं अथनि हाणे हलवो ठाहिण जे लाइ तव्हांखे सीरो वीरो ठाहींदव न तव्हां हाणे सियारे में अच्छा ॿ किलो गजर

भिंडी ई सभु जाम सुठी सुठी आहियूं अथनि हीअ सभु न खपे तव्हांखे भिंडी या पटाटा पिया आहिनि बसर न न मस्तु मस्तु नरम भिंडी आहिनि मस्तु कचिरी कचिरियूं भिंडियूं आहिनि मस्तु

अच्छा उहो आहिनि हाणे नवां पटाटा बि आहिनि मस्तु

ठीकु आहे त सभु किलो किलो करे छॾियांसि ठीकु आहे त मां सभु तव्हांजो किलो किलो करे रखा थी पोइ त तव्हां जेॾीमहिल अचो तव्हां पंद्रहं वीह मिन्ट या अधु कलाक में सभु तयारु करे रखा थी पोइ मां तव्हांखे फोन कयां थी तव्हां भले पाण अचो या पंहिंजे ड्राइवर कंहिंखें बि मोकिलियो जी जी हिते सावा मिर्च बि मस्तु आहिनि त हीअं पकोड़ा तरण जे लाइ बि मिर्च मस्तु आहियां त अचो थोरा मिर्चु हा हा सूआ आहिनि ठीकु आहे त ठीकु आहे त भले मां पंद्रहं वीह मिन्ट में करे रखा थी पोइ तव्हांखे कॉल कयां थी त पोइ भले मोकिले छॾिजो ठीकु आहे भले भले भले जय झूले जय झूले